کھلے پانی میں تیراکی کے دوران محفوظ رہنے کے طریقے جو ہیں وہ بہت سے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں پانی میں اترنے سے پہلے چیک کرلیں نیچے پتھر تیز پتھر ہے اور کھڈا یہ ساری چیزیں تو نہیں ہے تیراکی کے دوران ہمیں تیرنے آنا چاہیے تیرا سب سے پہلی بات تو ہمیں تیرنا آنا چاہیے اس کے بعد ہی آپ کھلے پانی میں تیر تیریں اس میں محفوظ رہنے کے لیے تیرنا آنا چاہیے بڑے آبی ذخائر میں بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں چٹانیں پھسلن والی پھسلن والی جگہ کائی یہ سب جو ہے ہمیں بہت سی درپیش آتی ہیں تو اس لیے ہمیں کھلے میں بہت ہی احتیاط سے اور دھیان رکھ کے ہمیں نہانا چاہیے